हिआँ हिआँ काम करबाबै छथिन काम करबा लै हखिन टेमपर टेमपर पाइ नहि दै हखिन लोकके काम करबा लै हखिन आओर पाइ नहि दै हखिन दस दिन माँगैलए जाइ हखिन तब एक दिन पाइ दै छथिन तब तऽ हमर काम नहि भेलै गाममे फैक्टरी उक्टरी नहि हइ लोक बाहर भीतर चलि जाइ हइ चलि जाइ छै बाहर भीतरमे काम धऽ लै छिए काम करै छिए हुआँ काम करै छिए महिना लागै हइ हमरा पाइ दऽ दै हखिन पाइ दऽ दै हखिन जे हमरा काम लागै हइ ओ काम हम तुरन्त कऽ लै छी हिआँ पाइ नहि दै हखिन हम हिआँ काम करैलए नहि जाइ छी हिआँ छोड़ि दै हिए काम केनाइ हिआँ काम करै छिए दै हखिन ठीक हइ रोज डेढ़ सओके रोज दै हखिन भरिदिन काम करै छिए धूपमे पाकिके करै छिए भरिदिन एकरत्ती बैठऽ आओर नहि दै छथिन खाना आओर नहि दै छथिन अपना घर से खाना बनाके लऽ जाइ छी खाना खाइ छी बड़ पाँच मिनटके लन्च दै हखिन लन्च दै हखिन खाना खा लै छिए भरिदिन करबाबै छथिन एक्के बेर छओ बजेमे छुट्टी दै हखिन छओ बजेमे दै हखिन काम कऽ दै हिए टेमपर टेमपर पाइ माँगै छिए हमरा पाइ देलक तऽ पाइ नहि दै छथिन पाइ नहि दै छथिन दस दिन दौड़ाबै छथिन चारिगो बात हइ हमरा एखन पाइ हइ से पाइ देब देब लऽ कऽ दुइ तीन दिनके बाद हमरो फल्लाँ आदमी देत ने तऽ देब तऽ हम कहै छिए हमरा काम करबा लेली हम काम कऽ देली टेमपर हमरा पाइ दऽ दिअऽ तब ने आगे दिन अएबै काम अढ़बैलए तऽ हम काम कऽ देब तऽ से नहि करै हखिन हमरा पाइ नहि दै छथिन पाइ नहि दै छथिन दोसर दिन आबै हखिन काम करबाबैलए हेयै हमरा काम कऽ दिअऽ कहै छिए हमऽ नहि कऽ देब अहाँ टेमपर हमरा पाइ नहि दै छी टेमपर नहि दै छिए हमरा काम नहि होइ छै नहि होइ हइ तऽ हम देहातमे काम नहि कएली हम चलि गेली बाहर पैनजाब चलि गेली पैनजाबमे अपन दसो कोठी धऽ लेली दसो कोठी धएली अपन चौदह पनरह हजारके महिना पकड़ि लेली चौदह पनरह हजारके महिना देली दै हइ तऽ वएहमे अपन पाँच हजार छओ हजार खाइए जाइ छिए तैओ हमरा दस हजार रुपा बचि जाइ हइ दस हजार रुपा बचै हइ दस हजार रुपा हम बचा लै छिए हम घर भेज दै छी घर भेज दै छिए तऽ अपन लोक परिवार अपन घरमे मेन्टन कएली बाल बच्चा हइ बाल बच्चाके देखली बाल बच्चाके कएली टेमपर पाइ दै हइ तऽ हम देहातमे काम नहि करै छिए बाहर चलि जाइ पैनजाबमे छओ महिना साल भरि रहिके अपन कएली एक महिना खातिर लऽ घर अएली घरपर अपन खेती पथारी जतेक हइ अपन कऽ देली फेर अपन बाहर चलि गेली बाहर चलि गेली दसो कोठी धेने छी अपन दसो कोठीके काम कएली हुआँ महिना लागल टेमपर हमरा पाइ दऽ देलक अपन कि कहैके अपन छओ हजार खाइओ गेली पाँच हजार खाइओ गेली तैओ तऽ दस हजार बचलै दस हजार बचलै घर भेज देली हिआँ तऽ डेढ़ सओके रोज देलक भरि दिन कएली धूपोमे पाकली हिआँ तऽ कोइ पाइ नहि देलक दबारि लेलक हइ एखन पाइ नहि हइ पाइ कहाँसँ दिअऽ से देबऽ लऽ कऽ दस दिन दुइ चारि दिनके बाद हम अपने घरपर पहुँचा देबऽ घरपर पहुँचा दबारि लेलक तऽ हम नहि गेली माँगैलए तऽ अपन दस दिन होइ छै पनरह दिन होइ छै तऽ पाइ दऽ गेल पाइ दऽ गेल तऽ हमे देहातमे काम हमे नहि कएली नहि कएली हम बाहर चलि गेली बाहरमे दसो कोठी धऽ लेली कोठीमे काम कएली पाइ देलक अपन हुआँसे भेज देली अपन परिवार चलैलक अच्छा से रखलक हमे हुआँ खूब बढ़िआँ से रहै छिए हमरा काम करैमे हुएँ पैनजाबेमे खूब अच्छा लागै हइ मोनो लागै हइ काम करैमे एकदा हमरा पाइ दऽ दै हइ तुरन्त